हैल्लो बस अ'ऊं ठीक ऐं तुस सनाओ हां मिकी कोई फोन चाहिदा ऐ नमां ते तुस मिगी सनाओ कि केह्ड़ी कंपनी दा लैना चाहिदा जां कोई आफर बगैरा चला दा ऐ ते सनाओ एह् कोई दस पंदरां ज्हार तक दस्सो पैह्ला नंबर ते बैटरी बैकअप शैल होना चाहिदा ते दुए नंबर कैमरा बी शैल होना चाहिदा हांजी आं अच्छा अच्छा रैडमी दा ऐ कोई दस पंदरां ज्हार तक अंजी अंजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते एह् आफर सिर्फ पंदरां अगस्त उप्पर गै लग्गना जां इ'यां बी लग्गे दा होंदा अच्छा अच्छा हां जिसलै आफ चलगा ते फ्ही गै लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा होर कोई कंपनी है कोई तुसें सेही जेह्का शैल होऐ मिकी ते है निं ऐ पता अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ओके